नमस्ते सर जी साढ़ा बच्चा पढ़दा नी तुंदे कोल आं ते ओह् किश कक्ख नी पढ़दा यरो घर आह्निए बी ना कताबाां खोह्लदा नेईं किश आहो आहो ओह् घर थोह्ड़ा कम्म होई गेदा हा तां करिये नी औन होआ एह् ते ऐ हुन अवो कम्म जरूरी हा किश ते तां करियै औन नी होएया आं आं हां हां

कोई नी अग्गे कोला जदूं बी होग ना अस्स जरूर औगे आं चलो इक बारी माफी दऊ उड़ो सर घर सर ट्यूशन लाई दी ऐ ते आं हां चलो दिक्खने आं हुन केह् करी सकने आं बच्चे गी अज्ज कल्ल मारन बी नी होंदा आं चलो कोई नी अज्ज कोला ध्यान देगे थोहड़ा ठीक ऐ ठीक ऐ